بچپن میں جب میں چھوٹا تھا اور اپنے بھائی لوگوں كو بائک چلاتے دیكھتا تو میرا بھی دل كرتا كہ میں بھی بائک چلاؤں اور جو سب سے زیادہ متاثر كیا مجھے بائک چلانے سیكھنا وہ میرے اپنے بھائی تھے جب میں ان كو دیكھتا كہ وہ بائک چلا رہے ہیں تو مجھے بھی چلانے كا شوق ہوا میں نے اپنے بڑے بھائی سے كہا كہ بھائی مجھے بھی بائک چلانی سیكھنی ہے پلیز مجھے بھی سكھاؤ تو ایک دو دن میرے بڑے بھائی مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے ساری چیزیں بتائی اور چلانا سكھایا ایک دو دن كے بعد پھر جب موقع ملتا میں اكیلے بائک لے كر گراؤنڈ میں نكل جاتا اور وہاں پورے پورے دن بائک چلاتا رہتا سیكھتا ہفتے بھر میں میں نے بائک اچّھی طرح چلانا سیكھ لیا اور اب میں اس طرح بائک چلاتا لیتا ہوں كہ مجھے بھی كوئی بھی دشواری كا سامنا نہیں كرنا پڑتا كہیں بھی آنا جانا ہو میں بلا جھجھک بائک لے كر چلا جاتا ہوں اور كسی دشواری كا سامنا نہیں كرنا پڑتا ہے گزشتہ برسوں میں جب میں باہر گھومنے ٹہلنے كے لیے گیا تو دیكھا كہ لوگ بڑی بڑی بائیكوں پر سواری كرتے ہیں بڑی بڑی بائیكوں سے گھومنے ٹہلنے جاتے ہیں تو میری بھی خواہش بڑھی كہ میں اور بھی بڑی جو بائیکیں آتی ہیں جیسے بلٹ ہوگئی یہ سب بائكیں تو ان سب بائیکوں كو بھی چلانا سیكھا اور اب میں اچّھی طرح ساری بائیكیں چلا لیتا ہوں كوئی بھی بائک ہو كسی بھی طرح كی بائک ہر بائک كو میں چلا لیتا ہوں